चौवीह ॿ उणिवीह सौ सतासी वीह ॾह उणिवीह सौ इकानवे अरिड़हं अठ उणिवीह सौ ॿियासी वीह नव ॿ हज़ार नव अठ पंज ॿ हज़ार तेरहं